भईया मेरा नाम नितिन यादव है मैंने अभी कुछ ही देर पहले स्वीगी से खाना ऑर्डर किया था जिसका पेमेंट पाँच हजार छः रुपए का मैंने आपको ऑनलाइन मोड से एक यू पी आई एप के द्वारा भुगतान किया था परन्तु किसी कारणवश वह भुगतान मेरे मोबाईल में अटक गया है परन्तु जो पेमेंट थी पाँच हजार छः रूपए कि वह मेरे बैंक अकाउंट से कट गई है और वह आपके पास जा चुकी है परन्तु ना वो खाना ऑर्डर हो पाया है और ना ही वह पेमेंट सक्सेसफुल हो पाई है पर मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके हैं तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मुझे कृपया करके वह खाना जो मैंने आपको ऑर्डर किया था उस एप के माध्यम से आप वह खाना मुझ तक डिलेवर करें या तो आप मुझे वह पेमेंट वापस करने कि कृपा करे क्योंकि वह पाँच हजार छः रूपए का पेमेंट मेरे द्वारा आपको किया गया है मैं इस वक्त काफ़ी परेशानी में हूँ क्योंकि ना तो वो आप पे पेमेंट हो रही है ना ही मेरा ऑर्डर दिया जा रहा है मैंने उस यू पी आई एप पे भी शिकायत दर्ज कारवाई है कि वह मेरी समस्या का कुछ समाधान करें उनका कहना भी यही है कि अगर आप मुझे अगर विक्रेता मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दें तो ही इस समस्या का समाधान हो पाएगा तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ या तो आप मुझे वह भोजन मुझ तक पहुँचा दें या आप मेरे द्वारा किया गया पाँच हजार छः रूपए का भुगतान मुझे वापस कर दें मैं काफ़ी गरीब परिस्थिति से आता हूँ मेरे पास इस वक्त इतने अधिक पैसे नहीं हैं कि मैं जिनके लिए ये भोजन ऑर्डर किया गया था उन्हें वह पैसे चुका सकूँ और मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपा करके वह पैसे मुझे लौटा दें या तो मुझे मेरा खाना डिलेवर कर दें और साथ ही में आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप उस एप पे अपने पेमेंट सिस्टम को सुधारें ताकि भविष्य में किसी का पेमेंट ऐसे ना अटके और उसे इन तकलीफों का सामना ना करना पड़े